हैल्लो मेरा नाम अंजलि ऐ ते जियां की तुसे पुछेआ हा की तुसेंई मतलब घर कोई जानवर रखना शैल लगदा कि नेईं लगदा नेईं मिगी बिल्कुल बी शैल नेईं लगदा मेरा मतलब जबाव नेईं ऐ होना ऐ कि के इंदे कन्नै असें बड़ियां हुन लोकै बड़े सारे घर बिच कुत्ते रखे दे होंदे बिल्लियां रखियां होंदियां ते हुन दिक्खो उंदी अगर अस सफाई नेईं केई लोक ते सफाई बी नेईं नी करदे उंदी इ'यां रखै होंदे ते और कुत्ते बिल्लियां होंदी जेह्ड़ियां कदे अंदर बैठदे कदे बाह्र बैठदे ते मतलब उंदे बाल जेह्ड़े किरदे रौह्ंदे ते अस नेईं उंदी सफाई करदे शैल किते उनेई इ'यां मतलब खुल्ला रखा होंदा ते जेल्लै अस रूट्टी बनांदे ते ओह्दे च बी उंदे बाल वगैरा कीरी जांदे जंदे दिक्खो में बड़ा सुनेदा ऐ इन्नीयां बमारियां होई जंदियां लोके गी लोकै जियां कुत्ते रखे दे होंदे न ते इस ले मिगी बिल्कुल पसंद नेईं ऐ कुत्ते वगैरा रखना घर बिच ते बड़ियां सारियां बमारियां उनेई ते लगदियां लगदियां जानवर गी असेई बी लग्गी सकदियां उंदे उप्परा नेईं बी लगना होगियां तां बी लगदियां इसलेई मिगी बिल्कुल बी शैल नें ई लगदा ऐ कुत्ते रखना जां बिल्लियां रखना घर ते उंदी रखवाली करना बी मुश्किल होई जंदा मतलब कुदे जाना होवे फ्ही कुत्थे रखने ओ ते इस लेई ओह् बी टेंशन अलग होंदी ते इसलेई बिल्कुल बी नेईं रखने चाहिदे मेरे स्हाब कन्नै घर च कुत्ते बिल्लियां ते मिगी बी के लोके बी नेईं रखने चाहिदियां अगर इन्नै गे तुसेई शौक ऐ रखने दा लोके ते गौआं रखन गौ माता होंदी जेह्ड़ी उनेई रखना चाहिदा उनेई अपने घर उंदी सेवा करनी चाहिदी ते उंदे कन्नै असेई मतलब ओह् गौ माता होंदी जेह्ड़ी ओह् दुध बी दिंदी ऐ असेई उंदे कन्नै फायदा ते होंदा ना लेकिन एह् कुत्ते बिल्लियां नेईं रखनियां चाहिदियां घर च इंदे कन्नै घर च बमारियां होंदियां ते घर बिच बड़ियां जैदा बमारियां औंदियां बड़ी बड़ी बमारियां असेंई लग्गी सकदियां इसलेई मिगी ते बिल्कुल बी नेईं ऐ पसंद